हांव ट्रॅकिंगाक केन्ना शेणूंक ना हांव जेन्ना ट्रॅकिंगाक वता तेन्ना कसले तरेची जतनाय घेता ती म्हळ्यार पयलीं म्हटल्यार हांव उदकाची बाटली दवरतां उदकाची बाटली आसप खूब गरजेची उपरांत सोबता तशें कपडे घालतां बेश्टेच ड्रॅस घालप वा तशें उपकारना थंय जे पॅन्ट ट्रॅकिंग शूज ट्रॅकिंग पॅन्ट हे सारके मेळटा तेच घालतां मागीर बेश्टीं चपलां घालूंक शकना आमी ट्रॅकिंग बूट घालचे पडटा आमचो वखदांचो डबो जीं आमी वखदां घेता वा कसले तरेची कितें कीड लागली आनी कितें लागली ताका लागून कितें वखद लावपाचें तें आमकां खबर आसूंक जाय मागीर खावपा खातीर आमकां कितें टॉर्च आमचे कडेन आसचो पडटा केन्नाय पावस पडूं येता त्या खातीर रेनकोट आसपाक जाय हातीन ग्लोव्स घालूंक जाय बडी आसपाक जाय हातीन अशे तरेची जतनाय आमी घेवची पडटा जेन्ना आमी हायकाक वता तेन्ना वा ट्रॅकिंगाक वता तेन्ना